बिजनेस होनोब्ला मोनसे बे फालांगि आरो बे जोङो गावनि जिउ खुंलांनायाव जोङो खेथि बाथिल' नङा नाथाय बिजनेसजोंबो जोङो नख'र खुंलांनो हायो जोंहा गोबां बिजनेस दङ आसामावहाय बे बिजनेसफोरखौ जोङो मावनानै सासे गिदिर मानसि जानो हायो आरो जों मानसिफोरजों सिनायनाय बेबायदि जोङो मानसि जानो हायो बे बिजनेसफोरखौ खालामनानै बिजनेस खालामबा जोङो गावनि नख'रफोरखौ मोजाङै बेंलांनो हायो जोंनि गथ' गथाइफोरखौ मोजाङै फरायहोलांनो हायो जोंनियाव गोबां आसामावहाय गोबां बिजनेस दङ जेरै फिसा फिसानिफ्राय लानानै गेदेर बिजनेस गोबां दङ जोंहा बेफोर गासै बिजनेसखौ जों खालामोबा जोङो दोनै नख'र खुंलांनो नख'र सोलिलांनो जोंनि थाखाय इजि जायो बेखाय जोंनि थाखाय बिजनेसा गोनांथि जोङो जायफोर जोंहा गावनियाव थाखानाय फैसाफोरखौ जोङो इनभेस्ट खालामनानै जोङो बिजनेसफोर खालामनो हायो जोंहा गोबां मोजां मोजां बिजनेसफोर दङ आसामाव दिनै बेफोर गासै बिजनेसखौ मावनानै जोङो रां बुथुमनो हायो जोङो गावनि नख'र फोरलेफोरखौ जोङो मोजाङै सलायलांनो हायो जोङो गावनि गथ' गथाइफोरखौ मोजां हिक्काफोरखौ होनो हायो बेफोर गासै बिजनेसफोरखौ मावनानै आरो लोगोसे बिजनेसा मोननै रोखोमनि दं मोनसेआ जाबाय मोजां बिजनेस आरो मोनसेया जाबाय इलेगेल बिजनेस जोंनियाव गोबां इलेगेल बिजनेसफोरबो दङ जेरैहाय गोबां जायखौ जोङो खालामनो मोना बेफोर गासै गाज्रि बिजनेसफोराबो सोलिगासिनो दं बेफोर गासै गाज्रि बिजनेसखौ खालामालासिनो बे मोजां बिजनेस जायहा नंगौ बिजनेस बेफोरखौ खालामनानै जोङो जोंनि नख'रफोरखौ मोजाङै जोंनिससाइटिफोरखौ जोङो मोजाङै जों डेभ्लप खालामलांनो हायो दोनै गोबां जोंहा इलेगेल बिजनेसफोर दङ बेफोर गासै इलेगेल बिजनेसफोरखौ दिनै जोंनि आसामनि प्रकानफ्रा बेफोर गासिखौबो स्टप खालामनांगौ बेफोर गासैखौबो इलेगेल खालामनाय बिजनेसफोरखौ बिथांमोनहा गोजान खालामनांगौ जोंनि हादरनिफ्राइ जायहानि जायहानो जोंनि थाखाय मोजां बिजनेस बिखौसो जोङो मावनानै जोङो दोनै हो थांनानै थानाया जोंनि थाखाय गोनांथि